हलो हा हा हरि ओम हा असां ऑटो हलाईंदा आहियूं ओला हा हा मिली वेंदी तव्हांखे ओला मिली वेंदी हा हा ठीकु आहे जी पहुचाए छॾींदो हा ठीकु आहे चौंक में चौंक खां हितां खां तव्हांजो मतलबु समुझो टीह किलोमीटर पवंदो समुझो हेॾे हुनजो एवरेज ॾह रुपया पर किलोमीटर ईंदो आहे हा त हा

फ़ोर सीटर थींदी फ़ोर सीटर आहे हा हा टे आहिनि रस्ते में टे चारि मंदर पहुचण थी थी आहिनि हा हा उहे तव्हां चवंदव त घुमाईंदासीं उन्हनि जो एक्स्ट्रा चार्ज रुकण जो हा जेको आहे एक्स्ट्रा चार्ज पवंदो आहे जेको आहे हा हुनजो पं हा उहो बीहंदासीं त पंजाह रुपए पर कलाक जो उहा एक्स्ट्रा चार्ज वठ लॻंदो अड़े अॼुकल्ह पेट्रोल एतिरो महांगो थी वियो आहे ऐं छा कयो वञे मेंटेनेंस मेंटेनेंस अॼुकल्ह महांगी थी वेई आहे तंहिंजे करे भई आहे जो रेट असांखे वधाइणा था पवनि वधारे हा हा हा हा हा उहो बि असां तव्हांखे तव्हांखे वठि हा उहो वठी हलंदासीं तव्हांखे जी हा हाणे समुझो कि तव्हांजो पंज सौ रुपया मतलबु एवरेज ख़र्चु अची वेंदो जेको आहे हा मतलबु हॉल्ट जो बि ख़र्चु थी वियो न हा वरी मतलबु पर किलोमीटर जे हिसाब सां थींदो अचण वञण जो न न कार में पंज सौ हिकु पासे जो थी वियो न टे सौ हिकु पासे जो टे सौ अचण जो छह सौ थी वियो हा ऐं जेतिरी देर हा रुकंदव ओतिरो पंजाह रुपया पर घंटे जो अलॻि आहे हा जेको आहे न त उहा अगरि टाइम वधीक लॻंदो त हुन में कंसेशन थी वेंदी तव्हांजी जीअं चारि कलाक लॻंदा त तव्हांखे पैसा घटि थी वेंदा

हा तव्हां जेॾी महिल चयो अॼु ॿुधाए छॾिजो त हुन हिसाब सां असां एड एडजेस्ट कंदासीं हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे वाट्सअप करे छॾिजो हा हा पहुची वेंदासीं असां हा हा ठीकु आहे जे जेके बि मंदर हूंदा हुते घुमाए छॾींदासीं ठीकु आहे उहो वरी हा ॾिस हा उहा मां पुछंदसि पंहिंजे साथीअ खां जेको ॿिया हूंदा उहा बि तव्हांखे घुमाए छॾींदासीं हा हा हा ठीकु आहे हा जेके बि हूंदा सभु घुमाईंदासीं हा हा उहा आधार कार्ड लाइसेंस हा हा हा उहो हा ड्राइवर हा हुनजो आहे आधार कार्ड जी हा हा हा पंहिंजे घर जो माण्हू आहे कोई हा ठीकु आहे कोई ॾींहुं तव्हांखे दिक़त न थींदी कोई शिकायत न थींदी हा ठीकु आहे हा हा हा हा ठीकु आहे कोई ॻाल्हि काने ठीकु आहे ठीकु आहे हरि ओम हा हा ठीकु